ہم لوگ گاؤں گھر میں رہتے ہیں کوئی پیسہ ویسا خرچہ ارچا نہیں پڑتا ہے اگر کوئی مان ممان آویا تو لے جاتے ہیں کسی کے آنگن گھانے کے لیے گھمانے کے لیے وہاں پرہ جاتا بیھتا چائے نسستہ چلتا یہاں پر کوئی پیسہ ویسا خرچہ ارچا نہیں ہوتا پھر یہاں ہم لوگ یہاں کوسیی ایریا ہے دریا ہو ہے وہاں کوسیی ماندھنےے جتے ہیں گھما وما لتے ہیں ادھر عید گاہ ہے جتےے چوک چل رہتے گھا پھرلاا لاتتے یہاں پر ہم لوگ کو یہاںہ کوئی خرچہ ارچان نہیں ہوتا ہے گھااں پھرا کے مہمان کو لے آتے ہیں پھر آنگن آگن جاتے ہیں ملاتے ہیں اپنا پیا ملا ولا کر لاتے ہیں خالی چائے نسستتا بیٹھتے ہیں عجت سے بات کرتے ہیں اور چائے نستتا چلتا ہے گھاںا پھرا کر لے آتے ہیں بڑھا لے گئے کوسیی مانگ پر لے گئے ترییاؤ دھا عید عیدگاہ ہے جو چوک ہے کبستان سب گھما پھرا کے لے آئے گھر دھا سنا دیے لے آئیے گھر پر آ آپ چاہ نسستہ کھ آئیے بس ہو گیا ہاں آپ ہم لوگ کو کوئی خرچہ ا جانا رہتا ہے مہمان میں کوئیرچہ ارجان رہتا ہے گھما پرا کر بس آتا ہے باہر سے گاڑی سے آتا ہے مہمانہ گاڑی سے آتا ہے اپنا بھڑا کرڑا دے کر آتا ہے یہاں پر آتا ہے گھما پھرا کر دیکھا سنا دیتے ہیں سرے گھما دیتے ہیں اپنا پریا سگرے گھما پھرا کے دیکھا سنا دیتے ہیں جاتے ہیں اننگنناگ جاتے ہیں کوئی چائے کوئی نستاہتا کا پی لیتے ہیں بڑوت لے جاتے ہیں کوسیی بان دکھا لیتے ہیں دریاؤ دکھاتے ہیں